بنیادی وجہ شہری تعلیم اور شہری اسکول کے ترقی کی یہ ہے کہ یہاں پر اچّھے اساتذہ کی دستیابی ہے اور اچّھے انفرا اسٹرکچر موجود ہیں اچّھے کوچنگ سینٹرس موجود ہیں تو یہ بنیادی دو وجہیں ہیں جس کی وجہ سے شہروں کے اِسکول گاؤں کے اِسکولوں سے کافی بہتر پرفارم کر رہے ہیں یہاں کے بچے آئی آئی ٹیز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر اور کمپٹیٹیو ایگزامس کے اندر اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں اور اچھے رول پلے کر رہے ہیں اِس کے علاوہ گاؤں کے اِسکولوں میں ایک تو لائٹ نہیں ہے انفراسٹرکچر نہیں ہے اچّھے اسکول نہیں ہیں اور یہاں تک کہ اِن کو کتابیں بھی میسر نہیں ہیں تو اِس کی وجہ سے جو ہے گاؤں کے اسکول بہت پیچھے جا رہے ہیں ہمارے گاؤں کے بچے بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم کو اِن تمام امور پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے